नव लख नवे हज़ार नव सौ नवानवे पंज लख पंजाह हज़ार पंज सौ पंजवंजाह ॿ लख चौवीह हज़ार टे सौ टेटीह टे लख सतावीह हज़ार पंज सौ हिकु सत लख असी हज़ार अठ सौ सतासी